देखा जाए तो डांस प्रोग्राम वास्तव में यादगार तब बनता है जब सारे लोग जमा होकर एक स्टेज और सपोर्ट कर करें जिससे मनो इच्छा और बहुत सारी ऐसी चीजें जिसे देखकर और सब लोगों के बीच में या एक ऐसा स्टेज तैयार करें जिससे कि डांस करने वाले को अपना अनुभव ऐसा लगे कि नहीं मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है जिससे वह बेहतर से बेहतर डांस करेगा और वह जीवन में हर बार याद करेगा देखा जाए तो हमारे यहाँ पर ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जिसमें सेलिली एक मुख्यतः दो तीन प्रकार के ऐसे हैं जिसमें व्यक्ति अपने जीवन में कभी भुला नहीं सकता पंद्रह अगस्त त पर ऐसे नागरिकों का सपोर्ट और शिक्षकों का सपोर्ट जिससे एक बढ़िया स्टेज तैयार होता है जब छात्र अपना डांस दिखाता है और लोग उसे फोन में वीडियो के माध्यम से सेव करते हैं और कुछ लोग अभी मीडिया का टाइम चल रहा है तो इन्स्टा वगैरह वगैरह फेसबुक आदि पर डालते हैं तो वह व्यक्ति बहुत ही दिनों तक या फिर आजीवन देखते रहता है जिससे उसे याद रहता है कि नहीं मैंने उस दिन डांस किया था और आए जीवन में प्रभावशाली देखा जाए तो जो साम अच्छा डांसर होता है वह अपना पूरा हंड्रेड परसेंट देता है जिससे वह सभी को प्रभावित करता है ऐसे नए नए स्कील डांसिंग डांसिंग क्षेत्र में ऐसे कई स्किल हैं जिससे मानव नागरिक देखकर बहुत ही प्रभावित होता है जैसे कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे हैं उसमें से एक नाम लूँगा मैं राघव जुएल का जो कि स्लो मोशन के नाम से बहुत ही फेमस है और बहुत ही अच्छी स्किल है उन्होंने जो भारत देश को प्रभावित किया है और भी ऐसी कंट्रीस हैं जिसमें वह स्लो मोशन के नाम से बहुत फेमस हैं ऐसे हम अपनी स्किल दिखाकर सभी लोगों को प्रभावित कर सकते हैं